औ नों फट'सुट खालामग्रा ना औ माबा आंनि हाबा दंमोन नालाय बेनिखायनो नोंखौ सोंहरदोंमोन आं औ औ ओमफ्राय दामफ्रासो बेसे बेसे लागोनथाय

अ' ओमफ्राय प्रि वेदिं सानसे सिगां खालामनो हागोनदा औ ओमफ्राय बबे बबे जायगा लकेसनफ्राव खेबहैजागोनथाय

अ

थांजागोन ना ओमफ्राय ओं टुवेन्टि ऐइदनावमोन औ माबा आं नोंनिखौहाय मोजां हो औ अक्ट'बरनि टुवेन्टिऐइदनाव माबा दिस्ट्रिक्टना चिरांआवनो बामोनगावआव गामिया बामोनगाव लोगोफोरनिफ्राय खोनादों आं नोंनिया मोजां जायो होननानै बेखायनो लोगोफोरनिफ्राय नाम्बार लानानै सोंहरदोंमोन आं अ सोलाबगोन ने ओमफ्राय

अ औ ओमफ्राय बिदिअ'फोरबो लानो हागोन ना अ बिखौनो औ फटकबो शुट खालामदो ओमफ्राय बिदिअ'बो लादो औ बेखायनो सोंहरदोंमोन आं नोंनाव अ' दामालाय एसे अ' दे बिदिबालाय औ टुवेन्टिऐइदनि सानसे सिगां टुवेन्टिसिक्सफ्राव एदबानस खेबफैजागोनदां

दे आं फन खालामफिनगोन दे होम्बा औ औ दे